जय झूलेलाल कस्टमर फीड बैक अॼु असां किथे वञण जे लाइ उबर बुक कई हुई ऑनलाइन ऐप सां जेका हिकु हंधि खां ॿिए हंधि असांखे सवले नमूने वठी वञनि था असां ऐप खां किथां जो वञिणो जो आहे उहो बुक कयो ऐं हूअ ड्राइवर टाइम सां अची वियो ड्राइवर असांखे टाइम सां उते पहुचाए बि छॾियो पर उन विच रस्ते में हुन असांखे सुठे नमूने समुझायो सभु की ऐप में छा छा ॿियो करे सघिबो आहे कीअं कबो आहे ऐं सुठे नमूने असांखे उन जो बिहेवियर ॾाढो सुठो हुयो सुठे नमूने रस्ते तां वठी हलियो टाइम सां पहुचायाईं ट्रैफिक जा रूल्सनि जो ध्यानु रखे करे उन सुठे नमूने सां हलाई किथे बि एड़ी टेड़ी तरह न हलाए करे सुठे नमूने सां हलायाईं ऐं असांखे पंहिंजे जॻहि ते पहुचायाईं असां चाहियूं था उन ड्राइवर खे सुठो अहिड़ो पंज स्टार जो रेटिंग कमु से कमु ॾियऊं छो त जेके महनत कनि था ईमानदारीअ सां उहे पंहिंजो कमु कनि था त उहे उन्हनि खे ओतिरो त लहणनि था अगरि असां कुझु ॿियो कुझु हुननि खे फाइव स्टार ॾेई सघऊं था त उहो बि चङो असांजे करे कंहिंखे सुठी मिले सघे थो पदु त उहो मिलणु ज़रूरी आहे सो तव्हां खे नम्र विनंती आहे त हुन ड्राइवर खे पंज स्टार घटि घटि में ॾींदा जय झूलेलाल